नोंथाङा आंनो नोंथांनि सानसेनि हाबाफारिखौ खिन्थानो हागोन ना फुंनि सिखारनायनिफ्राय लानानै मोनाजासिमनि आङो फुंनि फास्थायावनो सिखारो दैलिक फास्थायावनो सिखारनांगौ जायो ओमफ्राय सिखारनानै बिदिनो सिला सिबसै सिला सिबखांबाथाय बिदिनो अमा आदार होयो बिदिनो दाव आदार होनसै न' सिबस्रांसै ओमफ्राय दुगैनानै बिदिनो जोंनाथ' माबा मा होनो अदाबखौ लिराबानो ओंखाम ओंख्रि संनो मोना नालाय ओंखायनो बेखौ आङो बे अमा आदार सिला सिलि सिबजोब खांजोबबाथाय दुगैनानै ओमफ्राय बे अरदाबखौ लेरनानैसो ओंखाम ओंख्रिखौ सङो ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै बिबार होनानै ओंखाम ओंख्रिखौ संसै संनानै बिदिनो एक घन्टा देर घन्टाया' लाखायो गथ' आरो स्कुलाव दोनलांनांगौ गथ'नि थाखायनो फुंआवनो संनांगौ जायो बेखौ संखांनानै ओन्दैनो जाहोनानै आरो फिसायनोबो फिसाइयाबो दा मास्थार नालाय बेनोबो बेसोरो एखे मोनसे माबायावनो मा होनो एखे टाइम आवनो ओंखारलाङो नालाय ओमफ्राय बे मोनसे संनायानो जाजोबो आरो ओंखाम ओंख्रिया मोनसे टाइम आवनो संनायानो बिसोरो बे संनायखौनो जानानै थांनानै ओन्दैखौ थैयार खालामनानै द्रेस इरि गानहोनानै जुथा लंपेन्ट गानहोनांगौ जायो ओन्दै मानसि नालाय जानायखौबाबो जेन'बा थिननांगौ जायो आरो खिनाय हासुनाय गासिखौबो थिनजोबो थिनजोबनांगौ जायो ओमफ्राय बैफोरखौ माबाखांनानसो बिदिनो जाखांहोनानै देलायहोयो आरो ओमफाय मोनसे टाइम आवनो फिफाबो फिसाबो ओंखारलांसै ओंखारलांनानै बिसोरो बिसोरो नयथा टाइम आवनो ओंखारलाङो आरो ओमफ्राय नयथायावनो सानैनाबो थांनांगौ जायो नालाय नयथायावनो ओंखारलांसै ओमफ्राय फिसालाखौ बेहा दोनहैसै बिफाया गावहा ओरै थांसै गावना बै जियाजिरियाव आरो बारा गोजानावबो नंखाया जियाजिरियावनो खाथि खाथिसो जाखायो ओमफ्राय बिदिनो साराय बार'थाबाथाय आरो आंहा बिदिनो गथ'नो बिदिनो दस्थासोयाव ओंखाम गुदुं संनानै माने साराय बार'थायाव बिसोरना थिफिन जायो नालाय बे थिफिनाव आङो माबा थिफिन हैयो आरो बे थिफिन हैनानै बिदिनो थिफिन हैसै जाहोनसै लोंहोनसै आरो फैफिनसैलाय आङो दा साइकेल जोंसो थांखायो साइकेल जों थांनानै ओंखामखौ हैयो आरो ओंखामखौ हैनानै ओन्दैखौ जाहोनानै फैनानै आरो बे माबाया सानसुआव आरो अमा आदार होफिनसैलाय अमा आदार होनानै बिदिनो अमा आदार सानसुनि अमा आदार इरि होखांनानै दसे ओरैनो दाथ' सानबा गुसुं नालाय रेस्ट बो मोनखाया दसे ओरैनो रेस्ट लानानै इदिनो बेलासिनि माबाबाथाय आरो मा होनो बेलासिनि खामानि जाफिनसैलायना बे सारिथा माबाफोर थिन्था सारिथाबाथाय बिदिनो सिला सिबसै सिला सिबखांनानै बिदिनो ओं सिला सिबखांसै दुगैसै मासै साहा पानि लोंनानै आरो गथ'खौ नै टिउसन नि फारसे दोनलांनांगौ जानसैलाय स्कुलाथ' गथ'ना आरायथायाव गयो नालाय स्कुल गनानै फैना माबानानै एसे जाहो लोंहो एसे रेस्ट लानानै आरो टिउसन फारसे दोनलांसैलाय रेस्ट खौनो मोनखाया आरोखि ना सानसे सानसेयानो सानसेबाबो ग्रोबसो जाखायो टिउसनाव दोनलांनाय आरो नै ए गथ'नि टिउसना नै सारिथानिफ्रा जायो सारिथानिफ्राय दुइ गन्था लायो गावसिनि मास्थारजोंनो लायो ओमफ्राय मा होनो सयथायावसो गखायो सयथायाव लायसैलाय लायनानै फैनानै बिदिनो ओंखाम ओंख्रि आरो मोनानि ओंखाम ओंख्रि संनाय जानसैलाय ओंखाम ओंख्रि संनानै बिदिनो जोंहा गथ'खौबो माबा गथ'आ फुंआवनो सिखारो नालाय आटथा टाइमआवनो जाहोनांगौ जायो गथ'आ थाब उन्दुयो ओमफ्राय आटथायाव जाहोना माबानानै सङै खावै जाहोनानै आटथायाव फुथुनानै बिदिनो दिननियाबो साना दिननि खामानिआ दिनाव जोबसै ओरै नइथा दस्तासिम मोनानि नयथा दस्थासिमबा दस्थासोबाथाय बिदिनो उन्दुनसै आरो